पंज दसमां म्हीना दो ज्हार त्रै दस तरीक पंजमां म्हीना दो ज्हार पंज अट्ठ तरीक त्रीआ म्हीना दो ज्हार पंज त्रै तरीक पंजमां म्हीना दो ज्हार दस दस तरीक पंज तरीक पंजमां म्हीना दो ज्हार सत्त